ویسے تو زمانہ واشنگ مشین کا ہے لیکن اب بھی میں اپنے کپڑوں کو آدھے بالٹی پانی میں صرف ڈال کر کچھ دیر کے لیے بھگو دیتا ہوں اور اس کے بعد اسے خوب اچھی طرح سے مل مل کر اور رگڑ رگڑ کر دھلتا ہوں جس سے کپڑے بہت صاف ہو جاتے ہیں اور اس میں پانی بھی بہت کم ضائع ہوتا ہے پھر اس کو صاف کر پانی سے دھل کر کے اسے سائے میں پھیلا کر سکھاتا ہوں دھوپ میں کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اس لیے اس سے پرہیز کرتا ہوں سوکھنے کے بعد کپڑوں پر پریس کر لیتا ہوں جس سے وہ نئے جیسے ہو جاتے ہیں